देखियौ अपना देशमे तऽ सभ दिन चुनौतियै रहैत छै आ ओहिओमे बिहारमे आ बिहारोमे ई सहरसा कोशी कन्हामे कोसी क्षेत्रमे तऽ चुनोतिए लए कऽ ई एहि क्षेत्रके लोक जन्मे लेलथि हे तऽ चुनौती तऽ छेबै करै तखन एहनो नहि छै जे एहिठुनका लोकके जीवन जे छै से पूर्णतः दुःखमय छै एहिठाम सुखमयो जीवन छै आओर जे परिश्रम करैत छै हुनका तऽ लाभ भइए रहल छै हुनकर जीवन सुखमय छनि लेकिन एहिठाम व्यक्तिगत तऽ बात नहि होइत छै तऽ समग्र विकासके बात होइत छै जिलाके स्तरपर जे छै से सभसँ पैघ तऽ जल जमावके समस्या होइत छै आ एहिठाम अतिवृष्टि अनावृष्टिके प्रकोप होइत छै सभ गोटे एखनहुँ जे छै एम्हरका क्षेत्र जे छै ओ सिंचाइके लेल वर्षेपर आधारित छथिन इन्द्रदेव वर्षा कयलखिन तऽ भेलै फसल नहि कयलखिन तऽ नहि भेलै तऽ एहन समस्या छै आ समस्या तऽ ई तखन होइत छै कहुना जे ई डीजलसँ पटाके जे तऽ डीजल जड़ाके पटेलहुँ आ तकर बाद जे किछु फसल होइतो छै ता बाढ़ि आबि जाइत छै ओहो दहा जाइत छै तऽ स्थिति तऽ छै एम्हरका किछु भयङ्कर एहिमे बहुत बेसी जे छै से आवश्यकता छै सुधारके आ सुधार करय पड़तै तखनहि एहि क्षेत्रक लोकक जीवन सुखमय हेतै